اتر پردیش جو ہندوستان کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے ایک بھرپور ثقافتی اور لسانی ورثے کا حامل ہے یہاں اردو زبان نے ہمیشہ ایک گہرا اور کثیر کثیر جہتی کردار ادا کیا ہے اتر پردیش کو اردو کی پیدائش گاہ اور ترقی کا مرکز بھی سمجھا جاتا ہے اور یہ زبان یہاں کے سماجی ثقافتی تعلیمی اور حتی کہ سیاسی منظر منظرنامے پر بھی گہرے اثرات رکھتی ہے ثقافتی اور ادبی ورثے کا تحفظ اور فروغ اتر پردیش اردو ادب شاعری اور ثقافت کا گہرا گہوارہ رہا ہے میر تقی میر غالب فراق گورکھ پوری جوش ملیح آبادی جیسے عظیم شعرا اور ادیب ادیبوں نے اسی سرزمین پر جنم لیا اور اردو ادب کو عروج بخشا آج بھی آج بھی شاعری اور مشاعرے اتر پردیش کے شہروں میں آج بھی شہروں میں آج بھی مشاعروں اور ادبی محفلوں کا اہتمام بڑی عقیدت سے کیا جاتا ہے جو اردو شاعری کی زندہ روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے قصہ گوئی اور داستان گوئی اردو کی یہ قدیم روایت آج بھی بعض حلقوں میں زندہ ہے جو ہماری ثقافتی میراث کا حصہ ہے تحفظ ایک تحفظ مخطوطات ریاست میں ایسے کئی ادارے اور لائبریریوں لائبریریاں موجود ہیں جہاں اردو کے قدیم اور نایاب مخطوطات کتابیں اور دستاویزات محفوظ کی گئی ہیں جو تحقیق اور مطالعے کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے تعلیمی نظام میں کردار اتر پردیش میں اردو تعلیم کا ایک اہم ذریعہ ہے اور اس کا تعلیمی نظام میں ایک خاص مقام ہے مدارس اور اردو میڈیم اس اسکولز ریاست میں ہزاروں مدارس اور اردو میڈیم اسکول موجود ہیں جو اردو زبان میں تعلیم فراہم کرتے ہیں یہ ادارے نہ صرف مذہبی تعلیم دیتے ہیں مذہبی تعلیم دیتے ہیں بلکہ ذاتی علوم کو بھی اردو میں پڑھاتے ہیں اردو زبان و ادب کی تہہ تدریس ریاست کی کئی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اردو زبان و ادب کے شعبے قائم قائم ہیں قائم ہیں جہاں ایم اے بی پی ایچ ڈی تک کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں شعبے اردو کے ماہرین اور محققین تیار کرتے ہیں سرکاری قطب اور نصاب اتر پردیش کے ریاستی تعلیمی اداروں میں اردو کی نصاب نصابی کتابیں تیار کی جاتی ہیں اور پڑھائی جاتی ہیں سرکاری اور انتظامی کردار دوسری سرکاری زبان اتر پردیش میں انیس سو چورانوے سے اردو کو ہندی کے ساتھ دوسری سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہے اس کے نتیجے میں سرکاری دفاتر میں استعمال سرکاری دستاویزات نوٹ نوٹیفیکیشنس اور بعض فارمس میں اردو کا استعمال ہوتا ہے عدالتی کاروائیاں نچلی عدالت عدالتوں میں اردو میں درخواستیں پیش کی درخواستیں پیش کی جا سکتی ہیں اور فیصلے لکھے جاتے ہیں اردو اکیڈمی اور بورڈ اتر پردیش اردو اکیڈمی اور اردو اکیڈمی برائے تہہ تحقیق اور ترقی اردو کے فروغ کے لیے کام کرتے ہیں سارمینارس سیمی سیمینارس کتابوں کو کی اشاعت اور ادبی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں